हालाँकि मुझे आमतौर पर कार्यस्थल पर ज़्यादा संघर्षपूर्ण स्थितियाँ और चुनौतियाँ या मुश्किलें नहीं झेलनी पड़ती पर कभी कभार जब ऐसे हालात मेरे सामने आते हैं तो मुझे काफ़ी सोच समझ के और सहज कर निर्णय लेने पड़ते हैं और इसमें समय सीमा का काफ़ी धयान रखना पड़ता है कि जो भी कार्य है वो समय सीमा पर पूर्ण हो और उसको जब पूर्ण कर रहे हों तो कुछ भी गलतियाँ ना करें और हमारे जो सहकर्मी हैं उन्हें जो भी पेशेवर हैं उनके साथ तालमेल भी इस प्रकार से बना रहे कि हमारे काम करने का तरीका और हमारे व्यवहार से उनका जो बुरा लगता है उन्हें या अच्छा लगता है वो हमें पता चलता रहे ताकि एक ताल मेल और मेल जोल हम लोगों के बीच में बना रहे इससे हमारा जो पहचान है और एक रवैया है सामने उसका एक अच्छा प्रतिद्विन्द बनता है